एक पीजा ऑनलाइन किए थे ओ उसको अच्छा नहीं था लेकिन अब वह दे रहा था एक साै बीस रुपया प्लेट हमको अच्छा नहीं लगा तो हम बोले कि जो मेरा दोस्त को कॉल किए तो बोले कि आइए आज पीजा ऑनलाइन खियाएँ खाने तो बोला कि ठीक है आ रहे हैं तो वह बोला हमको भी अच्छा नहीं लगता है तो हम लौटा दिए खाना खाने में स्वादिष्ट नहीं लगता था तो हम बोले दो रोटियाँ भी ऑडर कर देते हैं तो ऑडर कर दिए तो ऑडर वाले ने दो तीन दिन दिन के बाद लेकर आए ऑडर रोटियाँ तो फ़िर हम अपना दोस्तों को कॉल किए आने के लिए तो वह बोले ठीक है हम आएँगे दस मिनट में आ रहे हैं तो आया रोटियाँ ऑडर जो किए थे हम लोग खाए बहुत स्वादिष्ट था बहुत अच्छा था बहुत अच्छा जो से जहाँ से हम किए थे वहाँ का बहुत है न अच्छा नाश्ता रहता है इसीलिए हम ऑडर किए रोटियाँ तो बहुत अच्छा आया बहुत टेश्टी था तो हम खाए फ़िर ऑर्डर कर देंगे कल पीजा खाने कल ऑडर करेंगे तो फ़िर आएँगे तो वह हम अपना दोस्तों को खिलाएँगे ऑडर बहुत अच्छा लगता है हमको वहाँ का ऑडर कार्ला क्रल पीजा हमको बहुत पसंद है हमको बहुत टेश्टी लगता है बहुत अच्छा लगता है हमको इसलिए हम ऑडर करके मँगवाते हैं और खाते हैं आप लोग वैसे ऑडर मँगवाकर खाइए